दिक्खो में रियल लाईफ च ते नेईं कीती दियां हैन अमरजैंसी स्किल्लां बगैरा यूज़ पर इक बार होआ कि साढ़े रामसूह् ऐ नी जित्थें मेरा ग्रांऽ पौंदा उत्थें में प्हाड़ चढ़ा दा हा चलदे चलदे मतलव उप्परा दा में कल्ला हा इक ते में आक्खना कि तुसें अगर प्हाड़ चढ़नां ते कल्लें कदैं नी चढ़ना कल्ले अगर तुस जन्ने नां ते कि किश बी होई सकदा उत्थै रिस्क नेंई लैना उत्थै ते में गेदा खड़े प्हाड़ उप्पर ते में जा ना जा ना ते इक होआ कि मिगी स्लिप बज्जी में स्लिप होंदा गेआ थल्लै थोह्ड़ी जेह्ड़ी मिट्टी ना ओह् स्लिप आह्ली ही में स्लिप होंदा गेआ होंदा गेआ में करां केह् में घवराह्ट होई में केह् होआ के पेड़ हे उत्थें पेड़ कन्नै में स्हारा लाई ओड़ेआ में फ्ही बी थल्लै में कम्मनीं आवै शुरु फ्ही बी में करां केह् करां केह् ते इक ते उत्थें रेत ही ते उप्पर छड़ा ओह् आह्ला प्हाड़ केह् आखदे पत्थर आह्ले प्हाड़ करां केह् फ्ही में थोह्ड़ा होर कीता में थोह्ड़ा होर चढ़ेआ ते उप्पर ना इक बट्टा जेहा हा बड्डा जेहा पेदा में कीते केह् रस्सी लैत्ती बैग चा दा रस्सी कड्ढी में पैह्लैं ओह्दे कन्नैं ब'न्नी में ब'न्नदा गेआ पैह्लैं में इक नाट ब'न्नी दूई नाट मतलव खु'ल्ली जा बार बार फ्ही में जाद आया जिसलै अस कालेज़ च ऐक्चिविटी करदे हे नी जेह्ड़ा स्हानू प्हाड़े आस्तै हसदे हे में ऐन सी सी च बी रेह्दा ओह् स्हानू सखांदे हे रीफ नाट फिर ग्राफेट एह् जेही नाटां जेह्ड़ी सखांदे हे ते में उत्थें मारी जिसलै में उसी ब'न्नेआ नी दोनों साईड दा में मारी पैह्लें रीफ नाट उसी ते इक दम खु'ल्लै नी ओह् रीफ नाट बंधी ते जिसले में अपनैं कन्नैं उसी बन्नेंआ ना में मारी उत्थें आह्ले ओह् लाईन में उसी बो लैन मारी नाटे दा नां ऐ एह् बोनाट ऐली नाट उसी मारी फ्ही में उप्पर उप्पर चढ़दा गेआ रीफनाट दी होंदा इयां शड़का हा दी नी उसी ते खुल्ली जांदी ओह् मतलव पूरा ओहेदा टैक्ट हा कियां उसी ब'न्नां ते एह् जेहा मतलव में यूज़ कीते जा मतलव अरजैंसी ते नेंई ही पर में इसी जूज़ कीते दा ते में उसलै चेत्ता आया कि एह् चीज़ां बी में पैह्लैं सोचदा हा कि एह् चीज़ां फालतू चीज़ां में सिक्कां नां एह् ओह् ते उस दिन में थोह्ड़ा ऐह्सास होयां में थोह्ड़ी इंपार्टैंस होई कि एहं नोटा जेह्ड़ी होंदी ना रीफ राफ बोलैंड़ फीगर एट आन दा हिच्च ऐंड़ आल जेह्ड़ी बी एह् नाटां होंदियां एह् होंदी मतलव इस्तेमाल आंदियां ते में प्हाड़ उप्पर चढ़ा दा हा स्लिप इन्ना पौंदा ना इन्ना स्लिप ते में जेह्ड़े ओह् ओज़ार ले दे होंदे ओह्दे कन्नै बी स्हारा लगदा पर में दिक्खेआ उस दिन कि रस्सी आंदी कम्म ते में चढ़दा रेहा चढ़दा रेहा हून में आक्खा नां प्हाड़ चढ़ना ना फ्ही बी थोह्ड़ी बौह्ता असान होंदा जादा बी नी आक्खा नां थोह्ड़ी बौह्ता पर जिसलै उसी उतरना होंदा ना ओह् प्हाड़ में आक्खा ना इन्नां टफ ऐ ना उत्तरनां उप्परा दा पत्थरा आह्ला प्हाड़ जिसी आखदे ओह् ऐ ओह् टैकनीक में यूज़ कीती रस्सी कन्नैं बोलैन ब'न्नी ते खल्ल होंदा गेआ होंदा गेआ ते ओह्दी बज़ह नै मेरी जान बची ठीक ऐ